ہمارے گاؤں میں خاندانوں کے درمیان جب بھی کسی بات کا جھگڑا ہوتا ہے یا پھر آپسی رنجش ہوتی ہے اور کوئی تنازع تنازعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے پنچایت بیٹھائی جاتی ہے جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کو ہمارے گاؤں کے سبھی لوگ مانتے ہیں کیوں کہ جو پنجایت ہوتی ہے وہ پورے گاؤں کے اتفاق سے تو اتفاق سے طے کی جاتی ہے ابھی حال ہی میں ہمارے گاؤں میں دو بھائیوں کے درمیان زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے لیے پنجایت بیٹھائی گئی گاؤں کے بڑے بوڑھے یا پھر وہ لوگ پنچایت کے حصے دار تھے اور گاؤں کے تقریباََ سبھی لوگ اس پنچایت میں موجود تھے جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کے درمیان تنازع کو حل کیا کرایا اور ان دونوں کا جھگڑا ختم کروا دیا